हेलौ अह नोङो गाइखेर फानो ने मा दाम खालायदों नोङो आं बायगोनानो नों मा दाम खालामदोंबा मानो इसे बारायदों नोंसोरथ' दै लगायोसोलै दैयारिफ्रा माथो साहा फुदुंबानो गोसोम जायो साहाया दैयारिनिफ्राय गाइखेर लाखिलालै होथ साहाया मा गोसोम जाबाय थायोलै आसि गोसोम जायो साहायानो दैयारिफोरा दै लगायोलै खुनथि दैमायाव खुनथि दैमायाव दै माखासे सोना लाबोयो दैयारिफ्रा फवासे लाबाय नंगौ दे नंगौ दं आसि उम नङालै नङा आसि बै दैयारिफ्रा गाइखेर बायहैबा दै लगाय लगाय लाबोयो होनदों आङो

मिसाथारहाय बे हा माथो साहायावलाय गोसोम जायो गोसोम जायो गोसोम जायो गोदोलाय जोंमोनलाय सेरसेयाव दस थाखामोन दस थाखा मोनोमोन दालाय माथो दस थाखानि बेसेबा बुरजा लायोलै नङा गाइखेरखौ नोंसिनिबो लाखिखायोआनो होद दैयारिफोरा मा